हमें बागबानी का बहुत ज़्यादा शौक है और घर में बगीचा होना चाहिए या खेत खलियान में बगीचा होना चाहिए यह बहुत ज़रूरी है और आज के समय में हमारे स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है कि घर में झाड़ पौधे लगे होनी चाहिए उसके लिए हमें मिट्टी खाद रेती पानी और गमलों की आवश्यकता होती है अगर घले घर में खुली जगह है तो हम क्यारी बनाकर उसमें पौधे लगा सकते हैं हम हम सब्जी भाजी के पौधे फूल पौधे फूल फूलों के पौधे लगा सकते हैं और घर में ही सब्जियाँ उगा कर ताजी सब्जियाँ हम खा सकते हैं उसके लिए हमें कूचा लगता है गड्ढा करने के लिए सलाख लगती है और हम उसको हर हफ़्ते झाड़ों की कटिंग करने के लिए कैंची से हम के कटिंग करके झाड़ों को और उसका इस्तेमाल करके झाड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं दवाई कीड़ा न लगे झाड़ों में इसलिए उसपर डालने के लिए दवाई लगती है और वो डाल करके हम अपने पेड़ पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं और फल फूल आदि का हम अच्छे से ताजे फलों फूलों का आनंद ले सकते हैं और घर में उगी सब्जियाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती हैं उस पर कोई दवाई या रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है और हमें घर में ही फूल पौधे उगाते रहना चाहिए ताकि हम उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके अगर सुंदर सुंदर फूल लगते है तो हमारे घर की शोभा भी बढ़ती है और दिखन लोगों को बड़ा आनंद आता है घर में घुसते से ही उन्हें बड़ी रौनक लगती है